हलो सर आप फुट क्राफ्ट रेश्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैं मनीषा भगत बात कर रही थी मुझे एक खाना खाना थाली का आर्डर करना था जी सर मुझे वेज थाली का ऑर्डर करना है और थाली का रेट क्या है सर जी सर मेरा ऐड्रेस है सी टू बी नेताजी हील्स सोसायटी जी सर आप कितनी देर में ऑर्डर करेंगे सर आधे घंटे से ठीक है सर ठीक है सर टाइम पे पहुंचा देंगे ना सर ठीक है सर थैंक यू सर धन्यवाद